सारें शा पैह्लैं मिगी जेह्का कोशन पुछेआ अऊं ओह्दा ज़िक्र करना चाह्न्नीं मिगी पुच्छेआ गेदा मेरा एनिमल कन्नै जानवरें कन्नै कनेहा सम्बंध ऐ दूआ कोशन जेह्का मिगी पुच्छेआ गेदा कि में उं'दा केह् नां रक्खना ते त्रीआ मिगी पुच्छेआ अ'ऊं हुंदे प्रति किन्नी जैदै अटैच ऐ अ'ऊं हुंदी कि'यां हुंदी सम्भाल लैन्नी एह् सब मिगी जेह्का ओह् पुच्छेआ गेदा ते हुन दिक्खो हां मिगी जेह्का सारें शा स्हेई जानवर लगदा ओह् लगदा कुत्ता बाकी बी अच्छे जानवर न लेकिन में जेह्का पाल्ले दा घर जानवर ओह् ऐ कुत्ता बाकी ग्रां दी साईड बहुत जैदा भिड्डां बी हैन न बकरियां बी हैन एह् सब बी हैन लेकिन कुत्ता बी ऐ में अपने कुत्ते दा नां टाॅमी रक्खे दा ते ओह् कुत्ता बहुत ही जैदा वफादार ऐ ते मेरे कन्नै खेढदा बी बहुत जैदा कोई जाग्त औंदा बाहरा दा न्हाड़े कन्नै बी खेढदा ते कदें बी उस कुसै गी बड्ढेआ नेईं ते कदें बी कुसै दे पिच्छै नीं पौंदा हमेशा जो इन्सान चाह् ऊऐ करदा बहुत अच्छा कुत्ता मेरा जैदा बड़्ड़ा बी नीं ऐ निक्का गै मेरा कुत्ता ते कन्नै ओह् कुत्ता जेल्लै कोई चोर बगैरा केईं बारी ऐसा होई जा तां ओह्दै कन्नै चोर जेह्का चोरी करी सकदा लेकिन कुत्ता जेह्का बहुत वफादार ऐ मेरा ते बाकी कुत्ते बी बहुत जैदा बफादार होंदे ते मेरा कुत्ता बी बहुत जैदा बफादार ऐ ते जिसलै कोई चोर जां अंजान बंदा बी औंदा घरै गी ओह् भौंकना शूरू होई जंदा जेह्दे कन्नै मिगी पता लग्गी जंदा कोई घरै गी आया ते कोई बाह्र दा बंदा बी होए चोर बी होए अध्दी रात्तीं तां बी ओह् कुत्ता जेह्ड़ा भौंकना शूरू होई जंदा ओह् कुत्ता बहुत ही जैदा वफादार ऐ अ'ऊं न्हाड़ी बफादारी कदें नी भुल्ली सकदी ते में उसी रक्खे दे त्रै साल होई गेदे ते त्र'ऊ सालें च ओह्स मिगी बहुत जैदा फायदा दित्ता ते कदें बी हानि नीं पहुंचाई हमेशा लाभ गै दित्ता उस कुत्तै बहुत अच्छा कुत्ता ऐ जे अ'ऊं उसी खाने गी दिनी ऊऐ खंदा कदें कदें अ'ऊं बिस्किट देई ओड़नी ते कदें बी कुसै गी बढदा नीं ऐ ओह् जे मर्जी होई जा कदें नीं बढदा हर कुसै कन्नै खेलदा छोटे बच्चें कन्नै बी खेलदा जिन्ने बी छोटे बच्चे मेरे घरै गी औंदे हमेशा हसदे हसदे गै जंदे उस कुत्तै गी मिलियै गै जंदे गले लाइयै गै जंदे ते बाकी जानवर न ओह् ऐ न बकरियां न गवां न ते किश मैंहीं बी हैन ते भिड़ां बी हैन ते ओह् जानवर बी बहुत जैदै बफादार न उ'नें जानवरे दी रक्षा बी कुत्ता करदा बहुत अच्छी तरह् नै करदा

ते अध्दी रात्तीं बी में उं'दै आस्तै उट्ठना पवै तां अ'ऊं उंदै आस्तै उट्ठी जन्नी ते ओह् जानवर मिगी बहुत अच्छे लगदे मेरा परिवार बी उनें जानवरें दी बहुत जैदा केयर करदा मेरे दादा बी उस जानवर दी बहुत जैदा केयर करदे ते बहुत जैदा देखभाल करदे जिन्ने बी जानवर न साढ़े घर ओह् सारे साढ़े प्रति बहुत बफादार न साढ़े परिवार दे प्रति बी बहुत जैदा बफादार न ओह् बाकी में जानवरें दे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे न रक्खे दे ओह् बैल जेह्के होई गे दांद बगैरा जेह्के होई गे ओह् बी असें बहुत जैदा रक्खे दे ते ओह् बी खेती च बहुत जैदा मदद करदे जेह्दे कारण साढ़ी अच्छी फसल होंदी ते अस जेह्का अनाज खाई सकने पूरे साल साढ़ी बहुत जैदा मदद करदे ओह् दांद बी सारे जेह्के जानवर न अ'ऊं उनें गी धन्यवाद करनी आं ते अ'ऊं बहुत अच्छे कन्नै उं'दी देखभाल करनी आं ते बाकी जेह्कियां गवां न उंदा दुद्ध बगैरा लैन्ने आं बीह् बीह् लीटर दुद्ध बी निकलदा दूरैं दूरैं ग्राएं बेचने अस ते केईं बारी केह् होंदा कि ते उनै लोकें दी बी मदद करनी कि ओह् दुद्धै दी सुविधा लेई पान बहुत ही सस्ता दुद्ध क्रखे दा असें लोक बी बहुत जैदा साढ़ा दुद्ध खरिददे इ'यै मेरा प्यार ऐ सारे जानवरें आस्तै ते बहुत अच्छे जानवर न जेह्के बाकी जानवर न बकरियां बगैरां मैंहीं बगैरा गवां बगैरां एह् जानवर न जि'नें गी बहुत जैदा समय होई गेआ रक्खे दे लेकिन जेह्का मेरा कुत्ता ऐ ओह् में नमां आंह्दा हा इंदी रक्षा करने आस्तै जेह्का कि त्रै साल पैह्लै आंह्दा हा ओह् सारें शा जैदै वफादार मिगी कुत्ता गै लगदा क्यूंकि कुत्ता मेरी बी रक्षा करदा ऐ ते उं'दी बी रक्षा करदा ऐ ते पूरे घरै दी रक्षा करदा ते बहुत ही अच्छा ऐ कुत्ता ते बहुत ही जैदा बफादार ऐ कुत्ता बाकी अ'ऊं सारें गी सलाह् दिन्नी कि जरूर अपने घर जानवर रक्खो क्यूंकि जानवर बहुत जैदा बफादार न बहुत ही जैदा फायदा बी दिंदे न ते बाकी घ्यो बगैरा बी बहुत अच्छा होंदा जानवरें दा ते बहुत ही जैदा सुख ऐ इ'नें जानवरें दा

लेकिन तिन्न साल पैह्लैं तकर ते हुन में एह् चीज दिक्खी ओड़ी सच्चें गै बहुत जैदा बफादार होंदा बाकी बिल्ली बी ऐ इक लेकिन ओह् थोह्ड़े दूर रक्खी दी असें ते इ'यां बिल्ली बी बहुत जैदा बफादार ऐ फिर बी बहुत अच्छा लगदा मिगी इ'नें जानवरें कन्नै रौह्ना ते मुर्गे बी हैन बहुत सारे लेकिन मुर्गे बी थोह्ड़े दूर न रक्खे दे साढ़े घरै शा लेकिन जेह्ड़े कुत्ते बगैरा न एह् ते बिल्कुल अपने घरै च रखे दे असें ते अ'ऊं हमेशा उस कुत्तै कन्नै सौन्नीं ते मेरे सौनै शा पैह्लै ओह् कुत्ता कदे नीं सौंदा ऐ जेह्लै अ'ऊं सेई जन्नी ओह्दे बाद गै ओह् कुत्ता सौंदा इन्नी बफादारी ऐ उस कुत्ते च तेअ ''ऊं ओह्दी बफादारी कन्नै बहुत जैदा खुश आं ते बहुत ओह्दा धन्नवाद करनी आं क्यूंकि उस मेरी बहुत जैदा रक्षा कीती दी ऐ मतलव अगर अ'ऊं अध्दी रात्तीं बी उट्ठां ते ओह् कुत्ता मेरे शा पैह्लैं उट्ठी औंदा मेरी मदद करने आस्तै बी उ'ट्ठी औंदा में जे बी कम्म होंदा बिच छोटे छोटे कम्म बी करी देई ओड़दा कुत्ता मिगी ते अऊं बहुत जैदा खुश आं अपने बाकी जानवरें शा बी ते बाकी घा बगैरा होई गेआ ते बाकी जानवर चुप कीते दे खाई ओड़दे अच्छा ऐ मेरा मेरे सारे जानवर बहुत अच्छे न सारें गी इयै आखनी आं कि अपने अपने घर जानवर जरूर रक्खो स्पैश्ली कुत्ता ते जरूर रक्खो की जे कुत्ता जेेह्ड़ा बहुत जैदाबफादार होंदा ते सारे पालना चाहिदा कुत्ता ते इयै आशा करनियां कि तुस बी अपने घर कुत्ता एह् जानवर जरूर पालयो